یہ پلمبر بات کر رہے ہیں ارے سر یہاں کیا ہے نا میں یہاں گوتم بدھ نگر سے بات کر رہا تھا آپ سینٹرل دہلی میں ہو نا یہ ایک مجھے جو ہے میرے ٹوائلیٹ کا پائپ جو ہے نا لیکیج کر رہا ہے وہ صحیح کروانا تھا اب پتا نہیں سر کیا ہے نا صبح مورننگ میں تو ٹھیک تھا ابھی جب آیا ہوں تو پر دکھ رہا ہے وہ جو ہے نا وہاں سے اور ٹوائلیٹ کے سیٹ کے نیچے پائپ ہوتی ہے اس سے لیکیج ہو رہا تھا تو آپ آپ آج آ سکتے ہو یا کل آئیں گے آپ اچھا کل ہی آ پائیں گے آج دیکھ لیتے سر رات بھر پانی گرتا رہے گا تو دقت ہو جائے گی نا اب ایسے اگر کل آنا ہوگا تو کل کب تک آ جائیں گے بارہ ایک بجے تک آئیں گے اور پیسے وغیرہ کیا چارج کر رہے ہیں اچھا تو تھوڑا سا سویرے آ جاتے نا اصل مجھے بھی آفس کے لیے جانا رہتا ہے تو دقت ہو جاتی ہے پھر مجھے چھٹی کرنا پڑے گا اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ زیادہ دیر کا کام ہے نہیں میں دس بجے تک نکل جاتا ہوں سر تو دس بجے سے پہلے اگر آپ آ جاتے تو بڑی مہربانی ہوتی ہاں نو بجے آ جائیے لیکن تھوڑا پیسے ویسے کا تھوڑا سا اگر بتا دیتے تو بہتر ہوتا پتا چلے آپ آ جائیں اور کیا چارج وغیرہ کیا کرتے ہیں آپ کہیں پر جاتے ہیں تو کیا چارج لیتے ہیں اچھا ایسا کرتے ہیں ٹھیک ہے سر آپ آجائیے پھر بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک